हैलो हैलो सर नमस्कार नमस्कार सर हम छोटे मोटे व्यापारी हैं आप मैं जो आप बिजनेसमैन हैं आम का बहुत ही बड़ा कारोबारी हैं हमको कुछ लेना था आम क्या रेट अभी चल रहा है हज़ार का केजी कौन सी आम है वह सर जी आम तो हमको सर मालदा ही लेना है क्योंकि कस्टमर उसका ज़्यादा पसंद करता है जी जी और और सारी और कितनी भरायटी आपके पास है फिर कि सिर्फ़ मालदा ही आम है ओह है लेकिन मतलब और भी भरायटी जो है उसका क्या रेट जो है से है आपके पास एक एक का तो रेट वेट बता दिए हज़ार औ हाँ पाँच सौ वाला कौन है सर ओ लेकिन हम लोग तो अब छोटे मोटे व्यापारी हैं और आप कितना ये हम लोग छोटा मोटा व्यापारी हैं एक कुंटल दो कुंटल लेंगे तो पाँच किलो दस किलो करके बिकेगा हम कोई हम लोग कोई ना सब सब व्यापारी हैं जो एक बार में जा कर दस कुंटल बीस कुंटल ले लिये और वह भी थोक में चला दिए नहीं सर हम बचने के लिए ले रहे हैं हम बोले नहीं कि हम लोग छोटा व्यापारी हैं छोटे व्यापारी हैं जी तो बड़े आप लोग बड़े व्यापारी हैं इसीलिए ना आपको हम फोन किए हैं कि और आपके पास अगर होगा है तो आपसे आप ही से हम ले लेंगे जी तो थोड़ा कुछ उसमें उन्नीस बीस करके दे दीजिए तो एक दो कुंटल ले लेंगे के बाद फिर अपना जो है से संपर्क अगर बन रहा तो आप ही के इधर से धंधा होगा कोई दिक्कत नहीं है सर हमको तो कस्टमर का ज़्यादा पसंद है मालदा आम जी आ उसका रेट ही तो आप हाई कह रहे हैं उसमें अब आपसे उस रेट में लेंगे फिर वहाँ हम क्या बेचेंगे इसमें हमको अगर बेनिफिट नहीं होगा तो हम वैसा धंधा क्यों करेंगे साहब सर हाई फाई है ठीक है कोई अगर बिजनेस करता है जैसे आप ही बिजनेस करते हैं इसमें अगर आपको बेनिफिट नहीं होगा तो आप वह बिजनेस कीजिएगा तो फिर हिसाब किताब से देख लीजिए हम आते हैं आपसे हम लेंगे जी ठीक है साहब आते हैं तो बात करते हैं ठीक है